एकटीह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह पंदरहां जुलाई ॿ हज़ार अठ अठावीह जून ॿ हज़ार हिकु अठ ओगस्ट ॿ हज़ार ॿारहां वीह डिसंबर ॿ हज़ार तेरहां